दे रा एथबां हर गेजेराव एथबां गोजाननिफ्राय न'सिम दोनफैनायनि थाखाय साबायखर लामायाबो गाज्रिमोन नाथाय नोंथाङा एथबां मोजाङै मोजां दोनफैनायनि थाखाय साबायखर मोजाङै मोजां थांफिनदो दे आदा साबायखरसै आरो माब्लाबा नांगौ जाबा नोंथांखौ लिंहरफिनसिगोन दे मोजाङैल' थांदो आरो खनसेबाव मोजाङैनो मोजां एथबां हराव न' फारसे दोनफैनायसिम साबायखर बावबाय आदा दे